मां मोबाइल वरितो दुकान था ऑनलाइन में मूंखे उहो मोबाइल जेको आहे उहो पंद्रहें हज़ारे ॾिसण में पियो अचे त मूंखे थोरो महांगो लॻो त मां हितां दुकान था वठण वियुसि त मूंखे दुकान वारे हिन ते डिस्काउंट करे उहो पंद्रहें हज़ारे वारो फोन जेको हुओ हुन ॾाढो प्यार सां मूंखे डिस्काउंट कटे करे मूंखे उहो फोन मूंखे साढे तेरहें हज़ारे रुपए में मूंखे कंप्लीट करे ॾिनो त मूंखे ॾाढो फ़ाइदो थियो